औ खबर माने आं एसे गारि गाज्रि जादोंमोनथ' बेखौ फोसाबनो थाखाय नोंनाव खबर लाहरदोंमोन आं है एलट'सो

बबे गाज्रि जादों माने जोंथ' मिनथिया दा मेखारफ्रासो मिनथिगोन जोंथ' दा जास्ट माने नोंसोरनो फाहामनोसो हैनो थांनो नागिरदों दा बेवहाय अ लां लांनोसै लांनानै जायखिजाया माने बबे गाज्रि जादों बबे गाज्रि जायाखै बेखौ नोंसोर खिन्थाबानो नोंसोर फाहामनो हाबायना अ अ अ आच्सा दे जिखुनु गाज्रि जाया मानो बे जिनिसखौ फाहामनो थांनायाव बेसेबांसो खरसा जागोन बायदि दा बेनोथ' सारि हाजारसो दे होनबाथ' सारि हाजारबाथ' माथो खालामनो गाज्रि जाबा बिदिनो फाहामनांखागोन दा दा दसे उनाव फाहामहैनोसै औ दे दा लांनोसै हेल्ल' दा थांनोबो मानसियाबो गैथ'वालै दसे थानांसिगोन टाइम जाबा बेनोथ' जायखिजाया आं द्राइभार हमनानैसो लांनांगोन नालाय बे द्राइभारा फैग्रोथोंसै ओमफ्राय लानानै थांसै औ दे लांबाय दे द्राइभारआ लांगासिनो दं